अॼु जे वक़्त में धंधो करणु आसान कोने अॼु जे ज़माने में कंपीटिशन वधी वेई आहे आसान कांपीटिशन आसानु जेको सुटिंग शटिंग विकड़ियूं था तमामु ध्यानु ॾियणो पवंदो आहे त साम्हूं वारे खां अघु घटि हुजे ऐं गिराक असां खां वठी वञे ऐं हमेशह ई गिराक ठहियो पियो हुजे